ہندوستان کا کھان پان کی ایک الگ ہی پہچان ہے ہندوستان کے کھان پان کی بات ہی الگ ہے مغل لوگ جب سے ہندوستان گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ بہت کھان پین کا بھی چھوڑ گئے ہیں ہندوستان میں روزمرہ کھانے کی چیزیں ہیں جس میں سے سب سے زیادہ آتا ہے چاول اور دال لیکن دال چاول کا ساتھی ہے اور یہاں پہ مین کھانے کی ڈش اگر معلوم کی جائے تو سب سے زیادہ آتی ہے آلو کی سبزی اور بھنڈی یا سرسوں کا ساگ یہ اس کا مکھیہ پکوان